हैलो डॉक्टर साहिबु हैलो डॉक्टर साहिबु और मूंखे हथनि में गाढ़ा गाढ़ा चिटा था थियनि त तव्हां हिनजो इलाज़ु ॿुधायो मूंखे हथनि में सिर्फ़ु हा हा हा हा डॉक्टर अच्छा

अच्छा ऐं हिन में ॾाढी खुजली बि थींदी आहे हा त पोइ मां हिन खे छा कया लाइण लाइ त पोइ दवाइयुनि सां कुझु थींदो त न न अच्छा मुंहंनि में बि मुहासा ॾाढा त थियनि मूंखे मुंहं में बि मुहासा ॾाढा था थियनि

हिन सभिनि सां मुंहिंजो मुंहुं ॾाढो ख़राबु थो थिए त पोइ छा कया मां

त हा त किथे अथव तव्हांजो क्लिनिक हा हा हा अच्छा अच्छा त मां कल्ह त मां कल्ह घणे बजे अचांव अच्छा शाम जो बि विहंदा आहियो अच्छा हा ठीकु हा ठीकु आहे पोइ मां कल्ह ईंदीमांव